सुबह उठ कर किचन साफ सुथरा करते हैं फिर के नहा धो करके फिर के अच्छे से पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ कर कर के फिर किचन पोछते हैं चाय पानी सबको बना कर के देते हैं चाय पानी देने के बाद फिर फिर चाय पानी देने के बाद फिर से चाय खाना हम बनाते हैं तो खाना में खाना में चावल दाल सब्जी रोटी बना बनाते हैं फिर चटनी पिसते हैं फिर कभी कभी मन करता है तो फिर कभी कभी मन करता है तो पनीर बनाते हैं पनीर बनाते हैं तो प्याज लहसुन टमाटर सब चीरते हैं उसको मिक्सर में पिस्ते है मिक्सर में पीस कर के उसको अच्छे से फ्राई करके पर फ्राई करते हैं पनीर को धोकर काटते है काट करके उसको फिर कुकर में डालते हैं फिर सीटी फिर सीटी लगाते हैं सीटी लगा कर के उसको पकाते हैं फिर धनिया काटते हैं धनिया काट करके उसी में डालते है फिर सबको परो थाली में निकालते हैं थाली में सबको परोसते हैं फिर सबको खाना अच्छे से खिलाते हैं खाना खिला कर फिर पैसा खाना खिला करके सबको पसन्द आता है वही खिलाते हैं फिर बाहर जाते हैं तो बाहर जाते हैं तो खाना सबको पसंद आता खा सब कर वही खाना खा लेते हैं तो खाना फिर पसंद आता है तो फिर घर पर आते हैं तो कभी कभी छोले उले बनाते हैं तो फिर बनाते हैं तो फिर चना उबालते हैं फिर बना करके फिर उसको खिलाये पिलाये जाते है फिर मटर उबालते है छोला बनाते हैं तो सब लोग खिलाते पिलाते हैं त फिर कभी कभी थकावट महसूस होती है तो फिर चाय बनाते हैं चाय बनके फिर सबको पानी पिलाते हैं और फिर सब आराम करते हैं फिर शरबत बनाते हैं शरबत बना कर सबको पिला उला कर फिर खिला पिला देते हैं फिर अच्छे से भूख रहते हैं तो फिर चाट उट बनाते हैं फिर छोला भटूरा बना लेते हैं